ہیلو السّلام علیكم میم میں میم ہم اسكول كی ٹیچر بول رہے ہیں اور جی میم بچوں كی پڑھائی كے مسئلے پہ ہمیں آپ سے كچھ كنورسیشن كرنا تھا كہ بچے كی پڑھائی جو ہے نا میم ایگزام بہت زیادہ قریب ہے اور بچوں كی پڑھائی ابھی مكمل نہیں ہوئی ہے تو اب مطلب كتابیں ابھی ہر چیز میں كچھ لیسنس باقی رہ گئے ہیں تو میم اُسی مسئلے پہ آپ سے كچھ ہمیں مشورہ لینا تھا جی میم ہم لوگوں كی طرف سے بہت زیادہ كوشش رہے گی بچوں كی پڑھائی پر كیوں كہ اُن كی پڑھائی ہم لوگوں سے بھی جڑی ہوتی ہے اور میم آپ سے یہ بھی بولنا تھا كہ بچوں كی پڑھائی یہ یہ كچھ كلاس ہے جس میں كچھ بہت زیادہ بچے كمزور ہیں جن كے پڑھانے میں ہم لوگوں كو تھوڑا وقت لگ رہا ہے اِسی وجہ سے ہم لوگ كا لیسن پورا مكمل نہیں ہو پایا ہے میم تو اِسی لیے ہم لوگ كا لیسن تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے جی میم جی میم ہم لوگ تو كوشش كر رہے ہیں میم كہ بچوں كے كتاب ركھنے سے بہتر ہے كہ اُن كو اچھے سے اچھے اُن كے ذہن میں اُس كے معنی مع تجوید ہر چیز اُن كو سمجھ میں آئے محض پڑھا كے رٹانا نہیں ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے میم كہ بچے كو صرف كتاب پڑھائیں نہیں اُس كو اچھے سے سمجھائیں بھی میم